जि'यां के दिक्खो हून पता के होंदा साढ़े लोग नी ज्यादा तर बच्चे गी बाहर नेई भेजदे है नी एह् चीज होंदी कि तुस पता कि ऐ अगर तुस अपने बच्चे गी अगर मौका थुआरदा ऐ बाए चांस कोई बी बच्चा होदा स्पोर्टस बिच ज्यादा तेज होंदा है नी कोई कि बच्चे दा मन होंदा खास कर कुड़ियां बास्तै कि बड़ी ज्यादा प्राव्लम आंदी कि कुड़ियां बाहर दे जाना चाहंदी ना बाहर हां मतलब बाहर दे लोकें कन्नै जानी कि हून तुस अपने घर में गल्ल करां ते साढ़े लोकल कुडियें दी गल्ल करां है नी उनें ई अलो गै नेईं कीता जंदा कि बाहर नेईं जाना खेलने गी इद्धर खेलो एहदे कोला पता केह् ऐ बच्चा इक इनी मैहनत करदा है ना इक जेहड़ा बी स्पोर्टस बिच ऐ बच्चा इन्नी मैहनत करदा ओह् मैहनत करने दा केह् फायदा अगर बच्चे गी अस इयां बाहर नेई जान देगे है नी स्पोर्टस एह् इक ऐसी चीज ऐ ना फिजीकली ते बंदा फिट रौंहदा फिजीकली मैन्टली बंदा फिट रौंहदा कि के फिजीकली ते मैन्टली बंदा फिट रौहंदा तुसेगी पता गे नी हून अज कल स्कूल बिच होंदा के ऐ ना कि हून जिन्ने बी क्लासां लगदी है ना ओहदे बिचा पहले पहले साढ़े जमाने च एह् हा कि पहले पहले कोई गैम्स पिरियड बगैरा नेई है होंदे अजकल के सिस्टम चला दा कि हां जियां कि हून बच्चे बोर होई जंदे पढ़दे पढ़दे है ना फिजीकली बंदा मैन्टली तांइयै मैन्टली तांहियैं बच्चा पढ़ी सकदा ऐ पढ़ने बिच बी बच्चे दा इन्ना इंटरेस्ट लग्गना अगर बंदा फिजीकली बच्चा फिट होग है नी एह् चीज बड़ी ज्यादा इमपार्र्टैंट है कि आसे पहले फिजीकली फिट होना अगर अस फिजीकली फिट होगे तांहिये ते मैन्टली होना ओहदे कन्नै कियां होंना कियां अस फिजीकली ते मैन्टली फिट रेही सकने असें ज्यादा कोला ज्यादा स्पोर्टस बिच हिस्सा लैना चाहिदा ना अगर में अपनी गल्ला करां ते में बी इक स्पोर्टस बिच रेही चुकी दी हां ऐज में कबड्डी प्लेयर ही ठीक ऐ एह् केह् होंदा कि नी अस जिसलै बाहर जाने दा टाइम आंदा ना असें पैरैंटस अलो नेईं करदे कि नेईं तुसें बाहर नेईं जाना एह् होई जंदा ओह् होई जंदा दिक्खो एह् चीज कि जेहडियां बाहर देश च गेमां रक्खी गेदी बहुत बडियां ठीक ऐ बच्चे गी इक ना कुछ दिक्खने दा मौका मिलदा ठीक ऐ दिक्खने दा मौका मिलदा इक समझने दा का मिलदा है ना कुछ बडे कुठ बच्चे कुछ जकीन करदे अगर तुस अपने बच्चे गी बाहर नेई कढगे अस बच्चे गी अगर तुस कुछ बी सनागे बच्चे गी बाहर जान देओ होंदा के है जियां इक तुस होंदे दा न लोक डरदे कि अस साढ़े बच्चे गी कियां बाहर भेजचै जे बो ऐसा कुछ बी नेई होंदा ना बच्चे गी ज्यादा तू ज्यादा बाहर भ्जो अगर एह् ना अगर चाॅंस मिला दा बच्चे गी जान देओ आउट डोर गेमां होंदिया बडियां सारियां होंदियां एहदे च हिसा लेओ में तुसेंगी मुडे़ कुड़ियें गी हर इक बच्चे गी जिन्ने बी जंग एज दे बच्चे ना ओह् में उनेंगी इक्कै चीज बोलनी कि तुस अपने स्पोर्टस बिच हिस्सा लेऔ स्पोर्टस बिच अजकल बहुत ज्यादा स्कोप चले दे न अजकल नौकरियां तुसें गी पता ऐ है गै ना सारा कुछ है ना बट स्पोर्टस च इन्ना स्कोप ऐ अगर बच्चा कोई बी अज चाहे तुस रन्निंग करदे बच्चे है ना ते रन्निंग सप्टोस पेंटिंग कुछ बी है ना लाइक ते एह् चीज ऐ कि अगर तुस पेंटिंग करने गी बी जारने अगर स्पोर्टस गल्ल एहदे च बहुत ज्यादा माइने रखदियां एह् चीज ऐ के अगर बच्चे गी शौक ज्यादा शौक ऐ पेंटिंग दा हून इत्थै बोलदे नी कि हून इयां डिस्ट्रिक्ट लेवल उ्पपर गेमां होंदियां पेंटिंग दियां है ना ओहदे बाद च फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट होदियां जोनल लेवल बगैरा हो ना नेशनल लेवल उप्पर इंटर नेशनल लेवल ओहदे कोला बी बाहर कट्रीं च बड़ी सारियां ऐसियां गेमां न जित्थै बच्चे गी सददे खेलद कुद्ददे पेंटिंग दा अजकल बड़ा स्कोप ऐ जित्थै तुस जाह्गे ना तुस उत्थै दिक्खो तुस पेंटिंग इन्नी घैंट घैंट पेंटिंग कीती दी है ना अस उनेंगी बी ते इक दिन उनें बी ते प्रैक्टिस कीती होनी उनं बी ते दिक्खेआ होना पेंटिंग दे बारे च है ना एह् चीज ऐ अगर तुस अज कोई शुरुआत नेईं करगे इक ऐ होंदा ना कि बूहटा लाए दा ऐ ठीक ऐ बाकी एह् चीज